ठीक ऐ अज में थुआनू दस्सन लगा कि में जम्मू कोला लेइयै इक दिन दिल्ली दा सफर कीता हा उस सफर बिच बड़ा कांड होग इक दिन में जारदा हा दिल्ली रास्ते च रुकी ट्रैन रस्ते ट्रैन रुकी ते उत्थै रोटी राटी खाद्धी आसें ओह् बी राजमां चौल खाद्धे असें बडे़ तगडे़ जेह बनाए पजांह् रपै दी प्लेट पेई स्हानू है ना ते अग्गे फिर आसें अग्गै खाद्धे गल गप्पे बगैरा गौल गफ्फे बी खाद्धे कन्नै रज्ज मारके रोटी खा के फिर ट्रेन च बैठ गै फिरी असीं रुके दिल्ली जाके दिल्ली स्टेशन दे्ध उपर ही साढ़ी लड़ाई होई गेई उद्धर चोरी चारी बड़ी होंदी है ना ते साडढ़े पर्स चोरी करने दे चक्कर च गै आसे मुड़ा पकड़ी लेआ इक उत्थै हो गेई लड़ाई सद्दी ओड़ी असें पुलिस पुलिस सद्दी ते स्हानू साढ़ै़ कन्ने जेहडे मुडे़ हे उनें बी शैल चुत्थेआ मुड़े गी ते फिरी उनें बी दो तिन मुडे़ लेई आंदे दे हे और उनें बुलाया मुडे़ गी ते फिर स्हानू बी धमकी बगैरा दित्तियां ते इन्ने चिर च पुलस पुज्जी गेई उत्थै लेट गै पुज्जी मगर पुज्जी गेई पुलिस स्हानू पकड़े पुलिसियै उसी बी पकड़ेआ फिर उसी लेई गे ठाने उंदा पता नेई केह् हफ्ता हफ्ता चलदा शैल उत्थै चोर बचार दा ते उत्थै स्हानू पकड़ेआ उनें माए दस मिनंट च छड्डी दिता बगेैर पेसे ले साढ़े कोला पदरां सौ पता नेईं पदरां सौ दो हजार रपेआ लेआ फिरी छड्डेआ स्हानू इयां गै जिसलै जम्मू साढ़ा बड्डा नाइस जगह ऐ उत्थै साढ़े कोई बी गल्ल होऐ पहले पुच्छ ताश होंदी कोई बी फैसला होंदा ओह् स्हेई होंदा साढ़े इद्धर दिल्ली आहली साइड बेड़ा गर्क ऐ इंदा सारें दा गै स्हानू बिना फालतू दी अंदर करी दिता ते दिन स्हानू पूरी रात रक्खेआ उने स्हानू अंदर उंआ थोह्ड़े ना होंदा कि सफर करन गै ते उत्थे बी पट्टे ते नेईं पे सानू लेकिन अंदर कर के रक्ख दित्ता ते उनेंगी बाहर कड्ढ दित्ता जेहडे़ चोर हे जेहडे़ साफ बंदे हे जेहडे़ सफर करन गेदे उत्थै कम्म ते उनेंगी अंदर रक्खेआ ते बाकी आहले गी सफर करने आहले गी डांग डांग डूंग ते नेई मारी बैसे बाहर कड्ढ दित्ता फिरी इक बारी अस आ दे हे जम्मू बापस आंदे आंदे ट्रैन दे बिच बी इक पंगा हो गेआ थुहानू पता बाहर दे लोक बडे़ आंदे जम्मू च अपां हल्ली उद्धर आहली साइड ही दिल्ली आहली साइड थोह्ड़ा स्टेशन ही क्रास कीता अजे बेठे हे बिच ते कोई पंज दस मिंट बाद पंगा हो गेआ उत्थै उनें बी सानू शैल गाह्लां गूलां कड्ढन डेआ ही गालां कड्ढा दा हा सानू ते फिर असां बी कड्ढियां दों चार हत्था ते नेई होई मगर इक दुऐ गी गालां ही कड्ढ रेह् से सीट लेई ही उसने ते साढ़ी आहली साढी बी होई ही उनें शायद ओह् ही फ्राड ही उंहे टिकट हे नी ओहदे कोल साढ़े कोल ते टिकट ऐ ही ओहदे कोल टिकट हे नी ही फिर बी उनें बैह्स करन लग्गी पेआ कि साढ़ी सीट ऐ साढ़ी सीट ऐ इयां बडे़ चर्चे होंदे ट्रेन च बी भीड़ बड़ी होंदी ऐ इक इंजन बी काला धूआं मारा दा होंदा गर्मी इन्नी ही कोई हिसाब नेईं साढ़े उद्धर जम्मू च इलाका ऐ इस टाइम बी दिखगे तुस उत्थै बडा़ ठंडा इलाका ऐ बड़ा ठंडा इलाका ऐ ते दिक्खी सकने तुस जम्मू दे बिच बड़ा शोर शरावा ते नेईं ऐ इन्ना पर मगर स्हेई तरिके दा इत्थै जम्मू च रौहने दा बाकी बाहर जाहगे ते तुस तां इयां गै होना ट्रैन दा बडी गंदी चीज ऐ लग्गी मेनू मिगी बड़ी गंदी चीज लग्गी ट्रेन कि ओहदे बिच बैठो स्हेई तरिके दा बैठो इयां पूरा रश भरोई जंदा हर टाइम ट्रैन दे बिच छड़ा रश ही हा फिर बी असें इक दिन होर सफर कीता अंसे जम्मू टू अवंरसर अंबरसर तक कीता ओह्बी ट्रैन दे बिच ही जरनल बेठे ते चले गे जरनल च बैठे ना कराया ना कुछ ऐसे ही चले गे अंदू पेसे बी नेई हे साढ़े कोल अस गे इद्धर अंवरसर ते फिर बापिस आए बापिस बी अस ओहदे बिच गै आए अंदू बडा सफर घैंट रेहा साढ़ा अंदू ना इन्ना तगड़ा सफर हा ना कोई हिसाब नेंई चार पंज मुडे़ हे चार पंज मुडे़ हे ते साथ में गप्पे लांदे गे कन्नै अंबरसर तक ते बड़ी स्हेई जगह ऐ मगर मजा नेईं आंदे जाने गी इत्थे दूर जओ ते दिल्ली आहली साइड भलेआं गंद ही ऐ ट्रैन दे बिच सफर करना हे ते जाइज ऐ मगर थोह्ड़ा ऐसा ही हे तां बी में इक चीज सिक्खी हे ना ज्यादा दूर जाने कन्नै बी कोई बेनीफिट नेईं ऐ साढ़े ट्रेन जेहड़ी ऐ ट्रेन च सौ फायदे हे मगर लिमट दे करे कोई तां लिमट दे चक्करें च बडी बुरी हालत होंदी ऐ बैसे ओबर लोड होई जंदी ना गड्डी जिसले हून साढ़े स्टेशन उपर ही जंदू असें जान लगे ते यूपी आहली ट्रेन जारदी ही साढ़े इद्धर बाहर दे बंदे बडे़ हे मगर यूपी आहली ट्रे़न जारदी ही बिना टिकट दे बडे़ बंदे हें बाहर खलोते दे हे जिसलै जान लग्गी इन्ना रश हा कोई हिसाब नेईं कोई सहाब नेईं ते जंदू दा असें अंबरसर जारदे हे ट्रेन च कोई अद्धे घंटे घंटा पहलें हे पौंहचे दे फिरी असें ट्रेन दे बाहर खड़ोई रेह् ना ते केह् आखदे उसी बडे़ बंदे हे उत्थै यू पी दे फिर इयां रश पेदा हा बारियां खुलियां हियां ट्रेन स्टार्ट होन लग्गी इयां अफरी तफरी मची गेई पूरी भरोची गेई उपर चढ़ी गेदे हे ट्रेन दे फिर बी खल्ले गी तुआरे उनें बंदे स्टेशना आहले जेहडे़ सक्योरिटी उप्पर होंदे उनें तुआरे खल्ले गी थल्ले तुआरे ते फिर अद्धे बिच बड़ी गे इयां बारियां खोलियां केंई लोकें केंई लोकें टिकटां लेई दियां हियां जिनें नेईं लेई दियां हियां उंदे जार दोस्त अंदर हे उनें खोलियां बारियां अंदर ही बड़ी गे बारियै दे समेत ही अंदर बड़ी गै फिर बारियै दे समेत ही अंदर बड़ी गै ते उनें ओह् कीता पुलिस रोकदे ते है नी ऐ ट्रैन इक बारी चली पेई ते फिर पुलिसै केह् करना पुलिसिये जेहडे़ बापिस बंदे हे ते इक बच्चा हा बचैरा बच्चे दे लग्गी दी ही बड़ा गे सीन होआ हेठ ही आ गेआ बच्चा अग्गै पिच्छै बी दिखना चाहिदा फिर ही जाना चाहिदा ट्रेन च बच्चे बचैरे गी हेठ लेई लेआ इक सौ दो सो रपये पिच्छे ते बच्चे गी बड़ा रश हा उस दिन ट्रेन च तां बी इयां नी ही करने चाहिदा ता ते साढ़े जम्मू आहले बंदे च ते बड़ी ओह् ऐ डोगरी साढ़ी भाषा ऐ मातर भाषा ताइयैं केह् आक्खदे उसी डोगरे बडे़ मिट्ठे होंदे ऐ बाकी ट्रेन दा ते थुआनू पता ही हे ते जरनल सीट च ते भलेआं गै रश होंदा ऐ बिल्कुल बड़ा रश होंदा ऐ जरनल ट्रेन जरनल दे बिच ते थुहानू पता काफी भीड़ होंदी ऐ बहा एह् ओह करना हा कुड़ियां कड़ियां बी होंदियां बिच थुहानू पता लडा़ई बगैरा बी होई जंदी थोह्ड़ा कन्नै ही जाना चाहिदा ते उंदे चक्के बी इयां खड़ खड़ कीती दी आबाज बाहर दरबाजे बी होने चाहिदे बंद दरबाजे बी बंद होने चाहिदे दरबाजे बंद हि नी करदे केईं लोक इयां गै खुल्ले रैहन दिंदे कोई सिक्योरिटी होनी चाहिदी ट्रैन दे बिच बी ट्रैन दे बिच बी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिदी ऐ पहले गै ओङ् होंदा कीते दा खुलियां बारियां होंदियां ते कोई फायदा नी होंदा बैसे खुल्लियां बारियां कोई डिग्गी जाए तां बी लाॅक होनी चाहिदयां ट्रैना बैसे इयां खुल्ले होंदे अस बी बाहर गै बेठे दे गेट दे बाहर गै बेठे दे समझी सकने केंई इयां टाॅयलेट बी बड़ा गंदा टाॅयलट हा अंदर टाॅयलट बी साफ होना चाहिदा थोह्ड़ा मता करने गी चाहिदा गवर्नमेंट गी ता बी बाथरूम दिक्खे असें बाथरुम दे अंदर इन्नी स्मैल्ल ही कोई स्हाब नेईं हां ते बाथरुम बाथरुम बी थोह्डे़ मते क्लियर होने चाहिदे बंदे रक्खने चाहिदे बिच अंदर सिक्योरिटी बी होनी चाहिदी थेह्ड़ी मती टी टी आंदे दो मिंट जरनल च कोई दिखदा गै नी अग्गे पिच्छे दिखदे सारे जरनल दे बिच कोई दिखदा गै नी भलां बंदे किन्ने गंदे न किन्ने नेईं सौ च इक बारी कोई बंदा इयै नेहा औग इक बारी ट्रेना च अंदर आई जाह्ग इयां कोई नी दिखदा उत्थै दिक्खना चाहिदा उनें बी पूरी सफाई रक्खनी चाहिदी इयां गंद बड़ा होंदा कन्नै थहानू पता ऐ बिमारियां सौ लगदियां ट्रेन दे बिच कन्नै सीटां बी सीटां बी इयां डबल चढे़ दे होंदे बंदे कदें किश बोल्ला दे कदें कुछ बोला दे होङन लड़ाई झगडे़ बी बडे़ होंदे ना तां बी ट्रेन गी करने पौना सफाई सफूई रक्खनी पौनी ट्रेन दी तां गै बेनीफिट ऐ साढ़े जम्मू आहले गी बी ते बाहर दे लोकें बी इयां अफरी तफरी मचाइयै कोई फायदा नी ट्रेन दे बिच इंजन बी नुआढ़ा खड़ खड़ कन्न फाड़ी ओड़दा माए कन्नै ट्रेन दे बिच ट्रैवल जेहड़ा करना शाम च करना थोह्डा घ्यान कन्नै गै करना चाहिदा ट्रेन दे बिच सफर दिक्खना उत्थै इक बारी और सफर कीता हा असें इक बारी होर सफर कीता हा असें किद्धर कीता हा हां जम्मू टू जम्मू टू यूपी आहली साइड गै हे यूपी आहली साइड गै उत्थै सू पी दा गै इक बंदे दे थ्रू थोह्ड़ी जेही लड़ाई होई बिच पैह्लां इयां गै बैह्स बूह्स होई अपने बिच गै लड़ी पे ओने ताए चाचे दे मुड़े अपने बिच गै लड़ी पे यूपी दे बंदे हे अपने बिच ही लड़ पे अस बी उत्थै ही उनें खिच्ची फिर बायर ओह् जेह्ड़ी होंदी ना ट्रेन दे बिच होंदी ऐ इक खिच्चने कन्नै रुकी जंदी ट्रेन ओह् ऐमरजैंसी बास्ते गै बनी दी होंदी ऐ ते अमरजैन्सी आस्ते गै बनी दी होंदी ऐ ते अमरजैंसी च गै खिच्चनी चाहिदी बंदे ने जिसले कोई इयां बिल्कुल ज्यादा अमरजैंसी होई गेई ना तां खिच्चनी चाहिदी इयां थुहानू पता केस होंदा ओहदे उप्पर बगैर इंजन दे ओह खिच्चनी नेईं चाहिदी ओह् तार ओह तार मुडे़ ने खिच्ची दित्ती खिच्ची ना ते ओहदे बाद टिटी टोटी सब आ गे उत्थै थहानू पता झटके कन्नै रोकदी ऐ ट्रेन ऐदां थोह्ड़ी ना रुकदी ऐ इयां थोह्डी ना रुकदी ऐ ट्रेन फिर बी झटके कन्नै रुकी ते ओहदे बाद ओह् कीता टिटी इक दो जेहड़े बिच होंदे ना ओह सब आ गये उत्थै आए ते मुडे़ं कोला पुछताश होई बैह्स होई आक्खा दा मेरे कन्नै लड़ा दा हा फलान ऐ ढींग ऐ अपनी भाषा च बोलन लगा कि जे मेरे साथ लडाई कर रहा था जे है बो है ऐदां थोह्ड़ी ना करी दा इयां नी करी दा भला ट्रैन दे बिच सफर करा दे तुस जां इयां किदे होर ऐ प्राइवेट चीजे दे सौ कम्म होंदा मगर ऐ गवर्नमेंट चीजां गवर्नमेंट चीजें गी थोह्ड़ा ना एही करना पौंदा ऐ अपनी प्राइवेट अपनी होऐ चीज ते ओहदा बी कोई चक्कर नेईं जित्थै मर्जी ब्रेक मारो जित्थै् मर्जी मन करे ब्रेक मारो पर ट्रेन इक सफर ऐ ट्रेन दे बिच हजार लोक बदे बेठे दे होंदे हजार लोक बैठे दे होंदे कोई कुसै दा बी कम्म पेई सकदा मगर इन्ना बी जरनल केह् होआ कि थोह्ड़ी सारी लड़ाई होई ते तुसें ओह् खिच्ची दित्तीओहदे बाद पुलिसी आ गे उत्थै पुलिसे आए ते थोह्डी बैह्स होई उंदे कन्नै उंदी ते पुलिस ने पकड़ के अंदर कीते सारे पुलिसियै अंदर कीते ते पुलिसयै अग्गे बी बोल्ला दे हे फिर अंदर कीते अंदर कीते ते फिर सानू नेईं पता कि केह् होआ उंदे कन्नै केह् नी अंदर करी दित्ते जिन्ना मी पता ऐ लेइयै गे क्योकि असें उंदे पिच्छे ते गे नी असें ते अपना सफर करन आए दे हे फिर ट्रेन दा बी कम् से कम बी टाइम बड़ा लेट होआ फिर ट्रेन दे बिच असें मजे मजे कन्नै घार पुज्जे अद्धे रस्ते च रुके हे पैहलें अद्धे रस्ते जिसलै स्टेशन आया उसलै रुके स्टेशन आया ते फिर आसें उत्थै मुड़ियै खारदे हे रोटी राटी खाद्धी पूड़िया पाड़ियां जो बी ऐ उद् दी बडि़यां मश्हूर ही पूड़ियां केह् नां हां शैह्र दा नांऽ नेईं चेता आ दा मिगी चेता नेईं आरदा पर उत्थै पूड़ियां बडियां घैंट हि उंदियां पूड़ियां खाद्धियां समोसे खाद्धे उद्धर दे बडे़ घैंट बने दे हे फिर आके में समोसे दे खाद्धे आके उलटियां बी बड़ियां मारियां थहानू पता सफर बड़ा लम्मा होंदा दिल्ली दा सफर दा बडा घैंट हा मगर उलटियां मारियां जिसलेै ते मन ही इयां हो गेआ ते फिह् घार आके दवाई खाद्धी फिर बी अगले दिन फिट चक्कर लाई आए पर डरदे डरदे ट्रेन च फिर गे फिर अस गे हे उदर मेरे केह् आक्खदे ओहदे दो तिन दिन बाद गे हे मेरे दादू दी डेथ हो गेई ही ते फिर गे हे अस फुल्ल रढ़ान नी जंदे ब्यास ब्यास नी यार कुदे होर जगह दा नां ही नां नी चेता मगर उद्धर गे हे अस ते फुल्ल रढान जंदू गेऐ अंदू असें ओह् कीता जम्मू दा पकड़ी ट्रेन ट्रेन पगड़ी ते इद्धरा गे पंजाब आहली साइड रुकी फिर रोटी राटी खाद्धी इनें स्टेशन उप्पर रुकी इनें पंजाब दे ढाबे उप्पर गे रोटी हा उत्थे रोटी राटी खाद्धी ट्रेन फिर स्टार् न लगी ते जिसले असें रोटी राटी खाई लेई अस अंदर गे ट्रेन च बैठे फिर गे मेरे पापा बी ऐ हे कन्ने ममा बी ऐ हे ताऊ बी ऐ हे ते ताई बी ऐ हे अस्थियां नेईं रढ़ान जंदे यार मी ना नी चेताआरदा उद्धर गै हे फुल्ल फल लेइयै फिरी आसें दिल्ली रुके फिर पंजाब दे बाद सिद्धा दिल्ली दिल्ली रोटी राटी खाद्धी रोटी राटी खाद्धी फिरी असें मुड़ियै बैठै ट्रेन च ट्रेन च बेठे ते अग्गे जित्थै अस्थियां रढ़ांदे ओहदा नां नी चेता आरदा मिगी फिर होए सिद्धे सिद्दे उत्थै रुके ते फिर तां ओह् कीता उत्थै बी पैहलें रोटी राटी खाध्दी पैहले शनान कीता उत्थै फिरी असें ओह् कीता स्नान करियै अस्थियां रढ़ाइयां उत्थै इनें फिर बेठे फिर तू दिल्ली रुके अस जित्थै रोटी खाद्धी ही फिर गे रोटी राटी खाद्धी फिर बापिस आए फिरी असें ओह् कीता आंदे बाकी जेहडे इयां होंदे ना बाहर दे लोक यूपी बिहार दे ओह् बी हे बीच में थुहनू पता आशिकी बगैरा खंदे ना ओह् बारी दे बाहर मूंह इयां कढ के ना थुकदे इयां बंदे खलोते दे होंदे थुआनू पता इयां भलेआै हि इयां जिसले इयां थुक्क सुट्टेआ नी ओने बाहर ओह् सिद्धे आके मूंह ते पेआ ताऊ दे मेरे उनें आखेआ बंदा केह्डा हा ऐ दस्सो मिगी पहले लड़ाई होई गेई उत्थै गड्डी फिर स्टेशन उपर रोकेआ उनें आखेआ बंदा केह्ड़ा हा मिगी ऐ दस्सो पैहले जिन्हे थुक सुट्टेआ उनें थुक ते दस्सेआ उनेंगी मगर शैल इयां गप्पा चलेआ चांडे दी दित्ती अग्गूआं फिर सानू ओहदा ओंदे कन्ने बी बंदे ऐ हे फिर मेरे पापा बी पै गे

ते में बी बड़ा ही हो गेआ हा में केह्ड़ा घट्ट ही फिर में बी पेए गया सैल उंहे मारेआ मोरेआ उंहेगी मेरे पापा गी लग्गी ही थोह़ा नी तां बी आसे बाहर आए ते अगले स्टेशन पुलस ही इयां होंदा थुहानू पता चार पंज बंदे होंदे स्टेशन उप्पर पुलस दे आसें सनाया उनेंगी इयां गल्ल ऐ ते शैल इयां बैहस बैहस होई उंदी सीटा दे उप्पर बेठे दे हे अग्गे सीट ही गद्दी होंदी ना उपर गद्दी सीट दे उपर जरनल च बेठे दे हे आसें गद्दी दे उपर पता नी केह् मारेआ उनें फट्टी गेई ते बाहरली साइड बी इयां करना नेई चाहिदा बैसे आसें जन्ने आं ते अस केह्ड़े पंगे लैन्ने किसे कन्नै केहड़ी हत्था पाई होंदी किसे कन्नै साढ़ी पर ट्रेन दे बिच नेईं इयै जेहा कम्म करना चाहिदा इंदे बिच बंदा आसानी कन्नै जाए आसानी कन्नै आए आसानी कन्नै जाए साफ सुथरा बंदा जा कन्नै गंद नेई पौना चाहिदा इयां अपने घार आंगर समझना चाहिदा ट्रेन गी कोई एह् थोह्ड़ा ना करना के इत्थै जियां घार ऐ इयां गै ट्रेन गी रक्खना चाहिदा जियां तुसें किश बी खाद्धा ट्रेन दे बिच उसी सुट्टी दित्ता इयां थोह्ड़ी ना करना चाहिदा खाना खाद्धा रोटी राटी खाद्धी ओह् बी एहदे बिच गै सुट्टी ओड़ी ते फिर बी तां बी ट्रेन दे बिच इयां नेई होना चाहिदा ट्रेन दा शोरशराबा बी बड़ा होंदा ट्रेन दा शोर शराबा ते होंदा हा ऐ इयां खड़ खड़ छडी आबाज ही आबाज कन्ने इंजन थुहानू पता गर्मी बड़ी करदा ऐ पहले ट्रैन चलदी रेही ना कोयले कन्नै थुहैनू पता होना कोयले कन्ने बी ट्रेन चलदी रेही कोले पाइयै अजकल ते इजन आ गे ना पहले कोयले आहली ट्रेन चलदी ही तुसें दिक्खी होनी शोले फिल्म च बड़ी घैंट फिल्म ही ओहदे बिच बी चलदा कोले आहली परानी ओहदा इस्तेमाल कीते दा परानी टेक्नाॅलिजी दा इंजन बी ओहदे कन्नै चलदा रेहा इक ओह् दिक्खी होनी तुसें केह्ड़ी फिल्म ही पंजाबी फिल्म ही सनी दओल दी जेहडी हून आई नमी ते ओहदे बिच बी ऐ हा ओहदे बिच बी शैल ट्रैन दे बारे च दस्से दा हा उनें कियां कियां चलदी कियां नेई कोले आहली ट्रैन बी होंदी ही ओहदे बारे च बी होना चाहिदा नाॅलेज ऐ इयां गै चलदे चलदे सफर पूरा हो गेआ फिर अस आ गे घर चलो थुआढ़ा टाइम बी हो गया थोहड़ा सा रेह गेआ थोह्ड़ा सा ही ऐ ट्रैन दे बारे च जानकारी ते होने गै चाहिदी बंदे च सब जो बी करना इयां गंद नेई पाना ट्रैन दे बारे च बिच साप सफाी रक्खनी जियां अपना घार ऐ इयां गै ट्रैन रक्खना क्योकि बाकी बी सफर करन आए दे एह् घ्यान रक्खना ठीक हे ना बाकी तुदां घन्याबाद बड़ा हो गया जो ट्रैन दे बारे च दस्सेआ पूरा फालो करेओ ठीक ऐ बस चलो थुआढ़ा घन्याबाद